राजस्थान में प्रमुख व्यवसाय कदम और नीतियाँ हैं राजस्थान में जो भी व्यवसाय किया जाता है जैसे हैंडीक्राफ्ट का बंदिज का है एक बहुत बड़े बहुत बड़े तौर पर किया जाता है और इसका यह सब वेबसाइट सारे जगत में फैले हुए भी हैं और बहुत ही अच्छा काम यह हमारे राजस्थान का रहा है सांफों का है बंदेज का है हैंडीक्राफ्ट का है ये ताराकारी का है का इनकी इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विविध तरह की योजनाएं निकाली है ऐसे कई मतलब ऐसे कई सारे ऑप्सन है जहाँ से कुछ सहायता ले सकते हैं ऐसे कई केंद्र है जहाँ अपन इस बिजनेस के बारे में सलाह रह सकते हैं उनसे राय ले सकते हैं इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं जैसे कुछ गोवर्नमेंट नगर निगम अपने बिजनेस को बढ़ावा लेने के लिए कुछ सहयोग करती है कुछ राशि का सहयोग करती है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करवा सकती है जिसे व्यवसाय अच्छा हो आगे चले और फैले और ऐसे भी शिक्षा के क्षेत्र में भी देखे तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए बी पी एल सेवाएं उपलब्ध कराना निशुल्क सेवा शिक्षा उपलब्ध करवाना कुछ मतलब ऐसी एस टी वाले उनके लिए एक अलग प्रावधान है ओ बी सी जनरल वालों के लिए तो ये सारी नीतियाँ मतलब इसलिए बनाई गई है ताकि हर मतलब इनका समझदार में वी एक बढ़ावा मिले हर क्षेत्र में व्यवसाय में शिक्षा जगत में